ہیلو السلام علیکم جی جی میں دہلی سے بول رہی ہوں جی مجھے تین دن کے سفر کے لیے جانا ہے اور مجھے ٹیکسی کی ضرورت ہے تو ڈرائیونگ میں خود کر لوں گی آپ فی کلو میٹر بتائیے کتنے پیسے لیں گے تین سو روپیے تین سو روپیے زیادہ نہیں ہیں سر اچھا اچھا اچھا دو سو چلیے ٹھیک ہے دو سو روپیے لے لیجیے گا ٹھیک ہے تین دن کے لیے ہی مجھے چاہیے ہے بس واپس آ کے میں آپ کے پیسے دے دوں گی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک وعلیکم السلام